हैलो आं जी अच्छा अच्छा कोलै दी लग्गी दी ऐ एह् अच्छा अच्छा जादा होये दा जां थोह्ड़ा होये दा ऐ अच्छा जादै होये दा ठीक ऐ दस मिंट वेट करी लैओ ते भी भेजी ओड़ना आं तुसें ई ठीक ऐ आं दस्स मिंट वेट हां जी अच्छा हून खराब होया चलो ठीक ऐ टाईम वेट करी लैओ दस्स मिंट ते तुसेंगी भेजी ओड़ने आं ठीक ऐ ठीक